हमरा सभके इलाकामे जे छै ने यहाँ तऽ भारतीय जनता पार्टी अँ राष्ट्रीय जनता दल रा आओर जनता दल यूनाइटेड हम पार्टी आओर लोक जनशक्त शक्ति पार्टी लोजपा आओर जे छै रामविलास पासवानवला आओर कम्युनिस्ट पार्टी भी छै मुख्यतः तऽ इएहसब पार्टी जे छै से सक्रिय छै राजनीतिमे आओर नेता सभकेँ तऽ हमरा सभकेँ जे छै से जे सब नेताकेँ यहाँपर जानै छिए हमरा सभके जे लोकल विधायक छै चन्द्रहास जी आओर लोकल सांसद छै ओ जे छै ओ जे छै से दिनेशचंद्र यादव जी छै माननीय माननीय दिलेशर कामत जी सांसद छै सुपौलके लोकसभा हमरा आओरके सुपौल भेलै आओर जिला छै मधेपुरा तऽ इलाका तऽ बहुत हमरा आओरके बहुत कोशी इलाका छै बाढ़िके इलाका छै बहुत ही कृषि प्रधान इलाका छै फैक्टरी आओर तऽ छै नहि इलाकामे तऽ नेता सबसे जे छै से आबै छै जे ओकरा योजना मिलै छै रोड इसकुल हॉसपिटल पुला बनबैके लिए ओ तऽ बनबै छै लेकिन एहि इलाकामे जेना केन्द्रीय मन्त्री आओर जे छै या मन्त्री आओर जे छै या सरकार तरफसे जेना फैक्टरी आओर लागतै तऽ ओहिसे रोजगार बढ़तै मजदूरकेँ फायदा हेतै किसानकेँ फायदा हेतै एहि इलाकामे जे कच्चा माल मिलै छै जिला वाइज तऽ ओहि अनुकूल जे अगर प्लान्ट फैक्टरी लागतै तऽ ओहिसे जे छै से नेता सब अगर एहि सब ढङ्गके काम करबै दिए तऽ बहुत बड़ा किसान आओर मजदूरकेँ जे छै बहुत बड़ा फायदा हेतै आओर गरीबी भी दूर होइके प्रयास हेतै तऽ राजनेताकेँ तऽ सभकेँ जानिते छिए लगभग आओर राजनीतिक दलकेँ भी सभकेँ जानै छिए लेकिन जे छै से ओनहि सभ पटना दिल्लीमे जादा रहै छै अगर क्षेत्रमे पञ्चाइत वाइज घुमतिए तऽ ओहिसे आम जनता अपन समस्या हुनका राखतिए आओर कहाँपर हॉसपिटलके जरूरत छै कहाँ इसकुलके जरूरत छै कहाँ जे छै से कहैके मतलब छै जे इसकुलमे रोड बनबैके आवश्यकता छै पुलके आवश्यकता छै ओ जादा हुनका जानकारी मिलतिए आओर जादा हमर क्षेत्रके विकास हेतिए एहि मामिलेमे तऽ नेतासभ जे छै से किछु पटना दिल्ली जादा समय दै छै क्षेत्रमे किछु कम समय दै छै योजना तऽ मिलै छै तऽ जँ जे से से हर पञ्चाइतके ओहि हिसाबसे फण्ड अएतिए तऽ जादा विकास हेतिए गाममे कि चाही मने इसकुल बढ़िआँ बनि जाए हॉसपिटल बढ़िआँ बनि जाए नेता सबसे इएह ने उम्मीद करबै रोड बनि जाए पर्यावरण साफ रहै ओहि खातिर जे पोखरि जल जीवन हरिआली जे छै ओ चलैत रहै पानी अच्छा स्वच्छ मिलैत रहै कहैके मतलब छै बिजली मिलै कहैके मतलब छै आओर शिक्षा अच्छा मिलतै रोजगारके अवसर उपलब्ध कराएल जाए तऽ कच्चा माल जे छै से जे इलाकामे जे चीज छै आओर ओकर फैक्टरी ओहि हिसाबसे नेता लगबै दिए तऽ जनता तऽ यहाँ एतेक तेज छै बिहारके आओर हमसभ एतेक मेहनती छिए जे अपन जीवन अपना हिसाबसे चलै लेबै लेकिन थोड़ा सरकारसे नेतासे राजनीतिक दलसे तऽ उम्मीद रखै छिए